हेल्ल' बाजै रेस्टुरेन्ट औ आं नोंसोरनिफ्राय दावनि चावमिन अर्डार खालामदोंमोन दा आंनियावहाय अमानिसो सफैदों अमानि चावमिन दा आं बेखौनो सोलायहरफिननो थाखाय नोंसोरनाव कल खालामदों आरो स आसा खालामो नोंसोर आंनि गोदान अर्डारखौ थाबैनो लाफिनगोन होननानै